हैलो अरे अहाँकेँ जे हम कहने रहहुँ अहाँ समय पर एलिए नहि महाराज अरे हम शिवेन्दर बाजै छी यौ सुपौलसँ अरे अहाँकेँ जे कैब करने रहु हमे सुपौलसे सहरसा जयतु रह अहाँकेँ पता रहय कि साढ़े एगारह बजे हमरा वहांँ पहुँचना छै आओर अहाँ एतय लेट करलियै महाराज अब ई बतबु की अहाँकेँ चलते हमर की करतियै छोड़ि देतियै नौकरी बतबु अगर समय पर नहि पहुँचतियै तऽ हमर नौकरी छुटि जेतियै अहाँ बहुत लेट करलियै ओहि दुआरे अहाँकेँ कहय छी समझि रहल छियै नऽ तऽ अहाँसँ इएह कहै छी कि अहाँ अपन समय पर नहि एलियै एहि दुआरे अहाँ कैबकऽ रद्द करु सुनि लेलियै नऽ अहाँ कैबकऽ रद्द करु बस